हाँ भैया बताइए

हाँ तो मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा आपको कौन कौन से फल चाहिए हाँ है सेब भी है हाँ हाँ केला तो है ही अमरुद भी है मतलब आपको कितना कितना चाहिए आपको अच्छा तो टोटल आपका लग जाएगा हमें लगता है लगभग दो हज़ार रुपये हो जाएगा लेकिन इसमें कई टाइप का फल आता है कहीं का कश्मीरी फल है तो कहीं अलग अलग टाइप का फल है ना तो आप आकर देखें तब हमे बताएँगे कौन कौन सा फल है नहीं है अच्छा कश्मीरी वाला इसमें तो मान लीजिए वह है एक सौ बीस में है सेब

टोकरी वही आपका पचास रुपये बढ़ जाएगा एक टोकरी

तो देखिए फिर आम तो अभी नहीं है फिर आम तो मगाना पड़ेगा और वह काफ़ी महँगा पड़ेगा आपको दुकान वही इंद्रा मिल चौराहे पर हो जाएगा लेकिन सर उसका भी चार्ज सब लग जाएगा चलिए ठीक है तो कल कहाँ और कब तक पहुँचाना है एड्रेस सब बता दीजिए अच्छा अच्छा तो यहाँ यहाँ मर्याद पट्टी पहले आना पड़ेगा उसके बाद अच्छा तो क्या नाम बताए हैं आप चलिए ठीक है कितने बजे तक पहुँचाना है चलिए ठीक है सर आ जाएँगे